हैलो हां जी हां जी हां जी

अच्छा फोटोग्राफर दा कम्म करदे ओ दरअसल फोटो बनाने दो तिन दिन दा ब्याह् चलना ऐ तिन दिन तिन दिन हां जी हां जी

फोटो लाई लैओ स्हाब तुस तिन दिन आस्तै किन्ना खचोई जाह्ग उस स्हाब कन्नै कोई तिन चार सौ हां चार सौ दे करीब अच्छा अच्छा होर केह्ड़ा केह्ड़ा कैमरा अच्छा अच्छा बंदे किन्ने न थोआढ़े नाल चार पंज बंदे हां पैसे ते उन्ने स्हाब कन्नै लग्गने फिर तुस दस्सो तुस किन्ने बंदे आह्नने ठीक ऐ ठीक ऐ कोई तिन चार बंदे लेआओ हां फोटो तां फोटो ते ठीक ही चाहिदे कोई फोटो च कोई ऐसे नी होना चाहिदे इयां मिसप्रिंट होंदे फोटो कोई कोई फ्लैश फ्लूश बज्जी जंदी फोटो उप्पर एह् देह् नी आने चाहिदे न बिलकुल साफ साफ होने चाहिदे बिलकुल विडियो तुसें कोई अद्धे घैंटे दे अद्धे अद्धे घैंटे दी मतलब स्टेप बाय स्टेप इयां मतलब स्टेप स्टेप जोड़ने वीडियो च हां जी हां जी कोई वीडियो बनाई ओड़ेओ इक मतलब थोह्ड़ी बड्डी बनानी होगी कोई दो घैंटे दी

कोई नी तिन घैटे दी बनाई देओ आहो ते फिर होर स्टेप बाय स्टेप जोड़ने पौंदी ना फिर आहो तिन तिन तरीक आना हां जी सर ओके ओके